मूंखे लॻंदो आहे मुंहिंजे लेखन जो कार्य बिल्कुलु सामान्य आहे मां कोई प्रोफेशनल लेखक कोन आहियां इन करे मां कोशिश कंदो आहियां कि मां पंहिंजी मात्र भाषा में जेको बि लिखी सघां हू लिखां ताकी जेको बि मां लिखां उहो मूंखे पंहिंजे घर वारनि सां पंहिंजे मित्र यारनि सां उन खे ॾेखारे करे उन जी सुधारण जी कोशिश कयां ऐं मां इन जे अलावा कोई बि इन में अलॻि रस्तो नथो इख़्तियार करणु चाहियां